جی سر بولیے

جی جی بولیے سر موبائل تو ہیں اِس ٹائم پہ آپ کو کس میں چاہیے سر اِس ٹائم ٹوینٹی ون پرسینٹ آف چل رہی ہے وہ بھی دیوالی دشہرے کی وجہ سے رکشا بندھن کی وجہ سے نہیں سر ٹوینٹی ون پرسینٹ آف ہے وہ بھی ویوو کے فونس میں ہے بس ٹوینٹی ون پرسینٹ آف ویوو ویوو وائی ٹوینٹی سیون ہے سر اِس سے اچھی بیسٹ میں نہیں ہے یہی آپ کو ٹوینٹی ون پرسینٹ آف میں ہے یہ ایٹین تھاوزینڈ کا فون آپ کو فورٹین تھاوزینڈ میں مِل جائے گا سکس جی بی ریم رہے گی اِس کی ون ٹوینٹی ایٹ جی بی اسٹوریج رہے گی ففٹی میگا سر اور کوئی کمپنی میں ابھی یہ آفرز تو نہیں ہیں سر ابھی تو نہیں ففٹی پرسینٹ آف کا ہو سکتا ہے دیوالی کے ٹٓائم پہ آئے ابھی تو یہ رکشا بندھن وغیرہ کا چل رہا ہے سیل

اِس کی کاسٹ جو ہے نائنٹین ٹھاوزینڈ ہے آپ کی ففٹین ٹھاوزینڈ پڑے گی اِس والے کی اِس میں ففٹی میگا پیکسل آپ کو کیمرہ مِلے گا فائیو ہنڈریڈ فائیو تھاوزینڈ ایم ایچ کی بیٹری مِلے گی سکس جی بی ریم ہے اور ون ون ٹوینٹی ایٹ جی بی استوریج ہے جی شاپ کا ٹائمنگ تو ہے ٹویلبھ پی ایم ٹو ٹین پی ایم اوکے